ہیلو وعلیکم السّلام سر آپ کے پاس سائنٹیفک کیلکولیٹر ہے کیا صاحب جی سر کیشیو وغیرہ بھی ہے صاحب کیشیو کمپنی میرے کو وہ دو چاہیے تھا آپ کا اچھی کوالیٹی وغیرہ ہے

اچھی کوالیٹی ہے صاحب جی اُس کا ریٹ کیا ہے صاحب اچھا ہزار روپے کے نہیں ہے کیا اچھا میں

ہاں جاپان کے ذرا اچھا ہوتا ہے جی اچھا ٹھیک ہے صاحب میرے کو ایک کیلکولیٹر فی الفور اپڈیٹ ہونے کا ہے ایک دے دیجیے ابھی تو میں کچھ کم ہو سکتا تھا کیا دام میں ریٹ وغیرہ میں

تو ٹھیک ہے جاپان میں دے دیجیے صاحب تو اُس کا ریٹ کیا ہے صاحب باٮٔیس سو تو اُس میں کچھ گارنٹی وغیرہ بھی ہے کیا صاحب

ٹھیک ہے صاحب ایک کام کریے باٮٔیس سو روپے کا ہی دے دیجیے وہ گارنٹی بھی اِس سے زیادہ مطمئن ہو جاتا ہوں میں ہاں تو اچھا پیسے کیش میں دے دوں صاحب یا کارڈ وغیرہ میں دے دوں کچھ سہولت ہے ٹھیک ہے صاحب میں کیش میں دے دیتا ہوں دے دیجیے اُس کو پیک کر دیجیے میں دے دے رہا ہاں اچھی بات شُکریہ جزاک اللہ صاحب کا ٹھیک اللہ حافظ